हैलो ओला मां कोमल सुरेश राजपाल पई ॻालायां मां हिकु ओला बुक कई हुई मूंखे चेंबूर कैंप खां वठी करे पूना ताईं वञणो हुओ ॿिए ॾींहं ते पहुचणो हुओ टाइम ते पर तव्हांजी ओला अञा आई कोन आहे इन करे मूंखे त टाइम ते ई पहुचणो आहे मां इहा गाॾी इन करे रदि थी कयां माफ़ी ॾींदा मां हाणे ॿी गाॾी बुक कयां थी